आं हेलो तुमचे कडेन नाल्ल बीन आसा दिवपाचे अशें चड

आं ओके ओके म्हारग आसा मातशें आनीकय आसा अशें म्हळ्यार राशीची रास बीन आसा तुमचे कडेन कितें आं ओके ओके आनी तुमगे अशें एक हजारा रास किंवा दोन हराजा राशी बीन तशें कितेंय घेतात आं ओके ओके आं ओके ओके कोकनट ऑयल जाल्यार आं ओके ओके आनी तुमची आडसरां बीन अशी आसा आं तशें आहा ओके ओके आनी अशें कितेंली दितात तुमी अशें सबसीडी बीन करून दितात हय हय दितात तुमी सबसीडी बीन आसता तुमची काय हें कितें आं ओके ओके तेका लागून तेंच जाय आशिल्लें म्हाका सो अंदाजान तुमका तुमचे नाल्ला रेट जी आहा ती विचारून पळयता म्हाका कोणाक जाय आशिल्ले ते सो तेका लागून आनी तेंच पोवपा लागून जाय आशिल्लें म्हाका पळयता हांव आं खोबरें बीन आहा तुमचें कडेन तशें दिवपा बी आं ओके तशें तेल घेवन आं ओके ओके तुमी हें करतात पयलीं तुमी दिला आसतलें न्हूं थोडें बरें बरें बरें बरें तुमकां फोन करून सांगता आं बरें